हा मुंहिंजो सभिनी खां सुठो में सुठो जेको रिकॉड रयो आहे उहो रनिंग में डुकण सां हज़ार मीटर हज़ार मीटर जी डोड़ लॻाइण जो रिकॉड हासिल कयो आहे ऐं उहो क़रीब क़रीब पंद्रनि मिंटनि जे अंदरि पूरो कयो आहे ऐं रोज़ु असां सुबुह जो डुकंदा आहियूं ऐं डुकण सां असांजी सिहत ऐं तंदुरुस्ती सुठी रहे थी ऐं असां ऐं इंटरनेशनल नेशनल लेवल ते वञण चाहियूं था जीअं असां रोज़ु कड़ी महिनत करे ऐं अॻियां असां पंहिंजो नालो रोशन कयूं ऐं सिहत पंहिंजी ठाहियूं हिन लाइ असांखे हिन डौड़ में ॾुकण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं अॻियां असां पंहिंजो नालो वरी खां रोशनु कयूं